हैलो अंजी सर आं जी सर चलने आं बाबा सिद्ध गोरिया दे ते दर्शन करी औने आं आं सर में न्हाई लैआं सबेरै ते दलस्सी पाई लेई घर गै ते चलने आं होई औने आं मत्था टेकी औन्ने आं आं सर इद्धर दा गै निकलने आं अपने मोटापा होइयै आं इद्धर दा रोड़ स्हेई पक्का ते बड़ा अच्छा रोड़ बने दा आं जी आं जी में थुआढ़े कोल पुज्जी जन्ना कोई नौ बजे तगर आं आं नौ बजे कन्नै पुज्जी लैना ते में कन्नै रोड़ बगैरा बनाई लैना ना रोज़ लेई जन्ना ते कन्नै दुद्ध लेई जन्ना कच्चा दलस्सी पाई दिन्ना आं जी बस में पुज्जा थुआढ़े कोल ऐ बस ठीक ऐ